ہلو السّلام علیکم میں طلحہ کی مدر بات کر رہی ہوں مجھے آپ سے اِس سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی وہ میرا بیٹا پڑھتا ہے ٹینتھ کلاس میں آپ کے تو مجھے ٹائیگر مووی دیکھنے کے لیے پیلی بھیت جانا تھا تو اُس کے لیے مجھے چار دِن کی چُھٹی چاہیے تھی بس یہ لاسٹ ٹائم آپ بھیج دیں نیکسٹ ٹائم سے میں دھیان رکھوں گی جی جی جی جی جی جی جی بس چار دِن کی ہی چاہیے تھی آپ کا بہت بہت شُکریہ اور میں کہہ رہی تھی کہ جی جی جی نہیں میں بس چار دِن میں ہی واپس لے آؤں گی مووی دیکھنے کے لیے ٹائیگر مووی دیکھنے کے لیے پیلی بھیت جانا ہے تو بس میں چار دِن میں واپس لے آؤں گی اور نیکس ٹائم پہ میں دھیان رکھوں گی اچھے سے تاکہ اُس کی اٹنڈنس بھی شاٹ نہ رہے اور وہ ایسا وہ بھی نہ کر پائے اسکول جانے سے تو بس لاسٹ ٹائم میں لاسٹ ٹائم کر دیجیے تو آپ کا بہت جی جی جی جی تو میں بھی بات کر لیتی ہوں اپلیکیشن لکھ کر دے دوں گی اور سارا کچھ جو آپ نے کہا ہے اِس پر لکھ کر دے دوں گی ٹھیک ہے تھینک یو السّلام علیکم وعلیکم السّلام